आं आंनि फंबाइखौ जोबोर मोजां फरायजानो लुगैयो जोंनि आइ बाबायाबो बेखौ बुरजा फरायजानो लुगैयो मानोना बेनो सासे जोंनि न'खराव हारसिं हौवा फिसाज्लाया बेनो उनाव न'खरखौ नायनांगोन साख्रि लानानै बिमा बिफाखौ नायफिन नांगोन बेबायदिनो बेदिनो समाजनि हाबा मावनांगोन बे आं बेखौ सासे मास्टार नङाब्ला प्रफेसार जा जाजानो लुगैयो